आं कितें आयतु आं हां बरी हां बरीं हां आगो तें हें टूशन क्लासिस आसल्यो मगो तेका धाडलाय तुयेन हय आनी तुमी कितें तालीगांव तालीगांव घालपा सोदता

आं आमचे थिंगा इतून बरें हां ओल्ड गोवा सायडीन मार्सेलान होय होय मातशें लागी कितें हां जाल्यार पोवपाचें हय आं कितल्यो टिचरी हात तर थिंगा कितल्यो टिचरी हात तर होय आं ऑके ऑके

हां आमच्या थिंगा हां ते बोरे शिकयता दोग जाण हां बोरे शिकयतात होय ओ फीस हां फीज बोरे बोरे विचारता आनी सांगता तुका आं ऑके आं हां आं व्होय व्होय दिता दिता मागीर फीजूय हा दिसता बोरे तेंचे बरें बरें ऑके हां ऑक हां आनी आं आनी कितले कितलीं जाणां हां म्हटलें तुवें दोगा न्हू

ऑके ऑके या या